हमारे गाँव में साधन गाड़ी का उतना है बाकी रोड नहीं सही है और रोड पर बहुत आधा आधा घंटा एक एक घंटा खड़ा होना पड़ता है और रोड सही नहीं है रोड बनना जरूरी है इसके बाद गाड़ी भी गाड़ी का भी साधन जितना गाड़ी चलेगा उतना अच्छा है और जैसे रात बेरात कोई इमरजेंसी मौका आ जाता है तो जल्दी गाड़ी भी नहीं मिलता है एक एक घंटा दो दो घंटा रहना पड़ जाता है रोड पर और साधन नहीं गाँव का रोड भी नहीं अच्छा रहता है तो रोड भी नहीं सही है तो गाड़ी का भी रस्ता नहीं होगी जल्दी आता है तो रोड पर जाना पड़ता है जैसे अंदर गाँव है और रोड है आगे गाड़ी घोड़ा को तो इतना दूर तो हम लोग को चलना ही पड़ेगा रोड का साधन सही रहेगा तो गाड़ी भी आ सकता है चल भी सकता है और और वो गाड़ी गारी चलना रोड बनाना जरूरी है गाड़ी चलना जरूरी है वही के लिए